आं अमा फिनायाव बुहुत खस्थ' मोनो आरो अमाजों लोगोसे बायदिसिना जोंनि गोयि मानसिफ्रा बायदिसिना बोरमा दाउ हांसो फिसिनो हायोबा मोजां नाथाय जोंनिया जायगाबो नांगौ बेफोरखौ फिसिनो जायगा नङाबा जों बेफोरबायदि जुनादफोरखौ फिसिनो हाया बुहुत दिगदार जायो आरो अमा फिसिनायाव बो दिगदारानो आदार गैयाबा बुहुत थास' बायदिसिना हानानै रुनानै होनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव दैज्लां समाव आरो हाब्रु दैब्रु खि हा बायदिसिना मोनामो जायगा लेथ्राबो जायो होमबाबो जों सहायनानै जों फिसिनांगोन आरो दाउफोरखौबो बिदिनो फिसियोबा बेमार आजार जायोबा जोङो डाक्टारफोरनाव जेनेबा दानियाथ बुहुत दाउ अमानि मुलि ओंखारसोदों बेफोरखौ बायनानै जों जाहोनो गोनां जायो आरो आदार होनांगोन जोथोन लानांगोन मोजाङै होम्बासो जोङो अमा दाउखो फिसिनानै बोरमा बायदिसिनाखो फिसिनानै जोङो रां रुफा खामायनो हागोन जों बे रां रुफा खामायनाया अमा दाउनि रां रुपाखौ जोङो गथ' ग'थाइ फरायनायाव बा जानायाव न' लुनायाव बायदिसिनायाव बाहायनो हागोन मोजां खालामलांनो हागोन बेफोरबायदिनो बुरजा बुरजा अमा लानो हायोबा आरो बुरजायै माब्रै माबासो लानो हायोबा बेफोरखौ ज' फाननानै जोङो हा गैयाबा हा सोरजिनो हागोन हाखौ खेबसेनो बायनो हायाबा दानि जुगावथ' हाखौ खेबसेनो बायनो हानाय नङा दाम गोसा नाथाय फार्स्टआवनो बन्दक लाग्रोनांगोन बन्दक लाखांनायनि उनाव बिदिनो लासै लासै फेहेरनांगोन फेहेरनानै बेखौ लासै लासै फेहेरनानै जों बुरजा खालामनानै जों गोबां रां खामायनानै गथ'फोरनि फरायनायावबो माखासे बाहायनो हागोन जानायफ्रावबो माखासे बाहायनो हागोन आरो न'खराव जुदि गावनि गथ' ग'थाइ गासिबो बोराइ बुरि बेमार जादोंबा बिफ्राव बाहायनो हागोन जोंहा दाउ अमा फिसिनाया गोनांथार बेखौ जों फिसिखानांगोन गोनांथार जोंहा साख्रि गैया मा गैया जों खामानि हाजिरा मावनानैलाय बेसेथो जागोन ओंखायनो जोङो दाउ अमा फिसिथारनांगोन फिसियाबा जोंहा जेबो उफाय गैया बिदिनो खस्थ' खालामनानै फिसिनांगोन आरो अमाखौ बिदिनो मालाबा समाव मैगं थाइगं खम मोनोबा बेखौ बायनानै रुनानै होनांगोन बिनि उनाव जाथाराबा आरो गुन्दैफोर बायना दोननानै होनांगोन थास'फोरखौ मोनोबा ओरैनो थास'फोरखौ हानानै रुनानै होनांगोन आरो बिदिनो जिखौ मोनो बेखौनो जेखौ अमाया जायो बेखौ जोङो खालामनानै रुनानै बा जाहोनाय जा जानाय बुस्तुफोरखौ जाहोनांगोन बिदिनो जाहोनानै आरो बे बोरमाफोराबो जोङो बोरमाफोरखौबो बुहुत जोथोन लानो गोनां जायो बोरमायाथ' अखा हायावबो थानो हाया बोरमानोथ' सासे मानसि नांखाथारगौ बोरमानि थाखाय बोरमाया आरो फुङाव खार'नबा आरो अखा हाबा ग्रोब न'वाव सोनांगौ बुहुत बिदिनो लांलाय लाबोलाय बोरमानि थाखायबो मानसि सासे नांखाथारगौ बेनि उनाव बोरमाखौ फाननानैबो बुहुत दानि जुगाव बोरमायाबो बिरात दाम गोसा बेसेन गोसा बोरमाफोरखौ फेहेरनो हायोबा बोरमायावनो थाखा फैसा ओंखारनो ओंखारो फरायनायाव जानायाव लोंनायाव बेमाराव आजाराव बिदिनो बाहायनो हायो दाउफोराबो दाउफोराबो आजिनि दानि जुगाव बुहुत गासिबो मानसिनिफ्राय लानानै गासिबो बेमार आजारा बुहुत जायो बिनिखायनो बेमारफोर जायोब्लानो डाक्टारफोरनाव बुंनानै मुलिफोरखौ लाबोनो हायो मुलिफोरखौ लाबोनानै जों जाहोनो हायो दाउ अमा बोरमाफोरनो हांसोफोरनो बिनि उनाव जोङो फिसिनानै मोजां रोखोम जोथोन लानानै जोङो रां रुफा खामायनो हायो जोंहा रां रुफा खामायनाया गोनां जों गैयेफोरनि थाखाय जोंलाइ साख्रि गैयै मानसिनि थाखाय बुहुत गोनां जों गथ' ग'थाइ बेफोरनो बेफोरखौनो जोङो फिसिनानै जों थाखा फैसा रां रुफा खामायलांनो हागोन